आं में सनाई सकनी आं जेह्के पंज कंट्रियें दे नाम पैह्ला आई जंदा साढ़ी कंट्री इंडिया ठीक ऐ इंडिया बिच हून जि'यां साढ़ा इंडिया ते नुहाड़े पर दिक्खो चंद्रयान दा जेह्का ऐ

पूर्वी दर्शन पर जेह्का अपना जेह्का ज्हाज उत्थें बैठाया ते एह् बड़ा गै मतलब गल्ल चला दी दूआ आई दा चाइना चाइना दा जेह्का हून ऐ पिच्छें नेहें तुसें सुनेआ होग कि बड़ी गै गल्ल चला दी ही की कोरोना फैली गेआ कोरोना फैली गेआ ते एह् जेह्का उत्थां असेंगी आए दा हा ते एह् बमारी सारी ठीक कीती भी आई जंदा पाकिस्तान हून जित्तें पाकिस्तान बड़ा गै जेह्का आखदे न की उत्थें बड़ा गै आंतकवाद ऐ उत्थें बड़ा गै आंतकी ऐ चौथा आई जंदा लद्दाख लेह् लद्दाख जिसी लोक मतलब कि स्वर्ग आखदे न लोक एह् जगह बड़ी गै शैल ऐ ठीक ऐ ते ओह्दे बाद जेह्का होंदा अफगानिस्तान ठीक ऐ अफगानिस्तान उत्थें एह् पाकिस्तान दे कन्नै कन्नै गै जगह ऐ जित्थें आंतकवाद जादा फैले दा ऐ